میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اپنے اللہ کو دیتی ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرتی ہوں میں اپنے اللہ کا جتنا شُکر ادا کروں اتنا کم ہے میرے اللہ نے مجھے ہر نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھے اتنی اچھی زندگی دی اِتنا اچھا پریوار دیا اور اتنا اچھا مذہب دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں پیدا کیا اور مجھے اِتنا اچھا دین دیا جس سے میں نے سیکھا اپنے بڑوں کی تہذیب کرنا اپنوں سے چھوٹوں پر شفقت کرنا اور غریبوں ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور سب سے پیار محبت کرنا اور سب کے ساتھ محبت سے رہنا